हॅं हॅं चालू छै अंह एखन हमरा मतलब गाम सॅं एहन छै कि सुविधा नहि छै ऑटो सब नहि जा रहल छै फेयर पर जाई छलै से आ प्रायवेट गाड़ी कऽ कय हमरा बुते नहि संभव नहि अय एहि दुआरे वएह वएह नहि जा रहल छै एखन रोड बनि रहल छै ने त फेयरिंग बला ओ सब दोसर रूट सॅं चलि जाई छै एहि रूट सॅं नहि जाइ छै हमरा गाम होइत एहि दुआरे हमरा आबय मे डाक्टर एहन हेतै ने कि नर्स हम अपन संगी साथी सॅं लऽ कय आओर सिलेबसके मतलब तैयारी हम घरो मे कऽ रहल छियै एहन कोनो बात नहि छै क्लास होइतै तऽ कनी हमरा जादा बेनीफीट होइता कम लेबर होइता जादा फायदा होइता से हम देखै छियै

देखै छियै किछु ने किछु व्यवस्था तऽ करहे पड़तै या तऽ कोनो रिलेटिव अय रिलेटिव ओतय तऽ आइ काल्हि कनीक रहनाइ भऽ जाइ छै सब अपना अपना तरीका सॅं रहै छै रहय चाहै छथिन आब हमरो नहि अडजस्टमेंट होयत तऽ दोसर छोट घर छोट रहै छै तऽ हम पढ़य लए जेबै तऽ ओ गेदरिंग कऽ रहतै तऽ पढ़बै की एहि दुआरे हम देखै छियै केना व्यवस्था होइ छै नहि हेतै तऽ हम भाड़े लऽ कय हमहुँ एहि स्थितिपर सोचि रहल छियै ठीक छै कहै छियनि गार्जीयनके नहि हेतै तऽ भाड़े लऽ कय दू महीना रहबै जी जी सर हूँ हूँ

हूँ हूँ जी सर जी जी नहि डोंगल के थ्रू रहै छै डोंगल लऽ लेबै ओ तऽ बड्ड नीक भऽ जेतै ओ तऽ हमरा लय बड्ड नीक भऽ जायत हॅं हॅं हॅं

हॅं ओ हमरा लेल जादा नीक रहत हेल्लो एखन त अय ओना हम एखन मतलब ओते मेहनत सॅं नहि पढ़ि रहल छियै आब जे सब कोर्स मे मतलब सिलेबस मे पढायल गेलैया ओकरे रिवीजन कऽ रहल छियै हॅं अपना दिक्कत किछु नहि अय अलग सॅं नहि भय